اس بات کو یقینی بنانے کے لیے نوزائید بچے کو صاف ستھرا ماحول ملے اور وہ بغیر صحت مند حالت کی وجہ سے بیمار نہ ہووں کچھ ضروری اقتمادات کرنے چاہئیں صاف صفائی کا خاص خیال جیسے بچے کے کمرے اور آپس کے ماحول کو روز صاف کیا جائے فرش بستر کپڑے کھلونے ہر وقت صاف ہونے چاہئیں جو بھی شخص بچے کچھ ہوئے وہ پہلے ہاتھ دھوئے بچے کی جاتی صفائی جیسے بچے کو روزانہ نہلانا ضروری نہیں مگر صاف صاف کپڑے پہنانا چاہیے نیپی وقت پر بدلنا اور صاف کرنا ضروری ماں کی صاف ستھرائی حالت ماں کا صاف رہنا بچے کی صحت کے لیے اہم ہے ماں کو بھی نہانا صاف کپڑے پہننا اور دودھ پلانے سے پہلے ہاتھ دھونا چاہیے ہواادار اور روشن کمرہ بچے کے کمرے میں تازہ ہوا اور قدرتی روشنی آنا ضروری ہے بہت زیادہ ٹھنڈ یا گرمی سے بچانا چاہیے بیمار افراد سے دور رکھنا اگر کوئی گھر میں بیمار ہے تو اسے بچے سے دور رکھا جائے بچے کو باہر کی بھیڑ بھاڑ یا گندے ماحول سے بچایا جائے وقتی ٹیک کرن بچے کو وقت پر تمام ٹیکے لگوانا ضروری ہے تاکہ وہ خطرناک بیماریوں سے محفوظ رہے ماںق دود ماںق دود بچے کی پہلی حفاظت ہے نہ صرف طاقتور بناتا ہے بلکہ بیماریوں سے بھی بچاتا ہے ان تمام اقدمات سے نوجات بچے کو صاف ستھرا محفوظ اور صحت مند ماحول مل سکتا ہے